जियां कि थुआढ़ा सुआल ऐ कि जेहडे़ आर्ट एंड कराफ्ट करदे ना जेहडे़ लोक उंदा जेहडा है कि जेहडे़ साढ़े सोसाइटी दे म्हले दे लोक ना ओह् किन्नी इज्जत करदे ना किन्ने रिसपैक्ट करदे ना उंदी ते किन्नी ते ते हूं ते किन्नी गै उंदे उनें लोकें दी उंदे लोकें उप्पर किन्ना गर्व करदे ना कि ओहबी लोक साढ़ी सोसाइटी च हैन ते में में तुंदे सामने तुसें गी सनाना चाहन्नी आं कि जियां साढ़े बजुर्ग लोक हे जियां साढ़े पैहले जमाने दे तुस लाई लैओ सा़े बजुर्ग जेहड़ी औरतां ही जेहड़ी साढ़ी दादी परदादियां हियां ओह्बी उस उस टाइम च ओह्बी आर्ट एंड कराफ्ट करदी ही लेकिन ओह् उस टाइम च केह् करदियां हियां कि उंदा आर्ट एंड कराफ्ट आंदा हां भाए जियां कढाइयां होई गेइयां सुटे दियां बुनाइयां होई गेइयां एह् चीजां जेहड़ियां साढ़ी दादी परदादियां करदी होंदी ही एह् साढ़ी बड़ी पैहले दी आर्ट एंड कराफ्ट साढ़ी जेहड़ी चलदी आरदी ऐ ते उस टाइम उप्पर जेहड़ी साढ़ी दादी परदादियां उनें बाहर दा ते है नी कड्ढेआ जंदा हा ते ओह् बचारियां केह् करदियां हियां कि घर बैठी ऐ अपना थोह्ड़ा बहुता खर्चा जेहड़ी है नी इत्थूं कड्ढी लैंदी ही बुनाई च स्बेटर बुनी लै बड़ी चीजां बुनी लेइयां ते कढाइयां करी लेइयां इत्थूं दा अपना बेचारी दा थोह्ड़ा अपना खर्चा खर्चा पानी जेहडा कड्ढी लैंदी ही इत्थूं ते और बी बड़ी पैहले पैहले जमाने तुस दिक्खदे हे ओ कि बच्चे लोकें दे बेह्डे़ होंदे हे ओहदे उप्पर लोक दिवारें उप्पर पेंटिंगा बनांदे आर्ट कराफ्ट करदे हे ते अजकल ते स्हानू इन्ना किश कच्चा किश स्हानू लभदा नेईं ऐ क्योंकि अजकल लोक बडे़ माॅर्डन होई चुके दे ना पर अज्जै दी गल्ल करचै ते जेहड़ी साढ़ी हून साढ़ी सिटी च रौंहदिया ना कुडियां साढ़े ग्रांए च कुडियां रौंहदियां ना हून में आक्खना में तुसेंगी आक्खना चाहन्नी आं कि पर जेहड़ी ग्रां ऐ एहदियां जेहडे़ लोक ना प्हाड़ी ऐरिया दे लोक ना हल्ली बी उनेंगी एह्कडी जेहड़ी इकड़ी जेहड़ी ओह् चलांदे आरदे ना बड़ी सारियां दी चलदी आरदी आर्ट एंड कराफ्ट उंदी जेहड़ी बुनाई कढाइयां ना हल्ली बी कुदे ना कुदे चला नेई हैन पर जेहड़ी मार्डन वे च अस आखचै ते जेहडे़ हून काॅलेज ना काॅलेज तुस लाई लेऔ ते यूनिबर्सिटियां लाई लैओ तुस उत्थै जेहडे़ आर्ट एंड कराफ्ट दे अजकल लोकें सब्जेक्ट बनाई ओड़े दे एह् इक टाइप दे सब्जेक्ट बनाए दे ना आर्ट एंड कराफ्ट दा हून जेहड़ा गवर्नमेंट ने जेहडे़ नमें सब्जेक्ट कड्ढे आर्ट एंड कराफ्ट कड्ढेआ ते एहदे च एहदे च हून साढ़ी जेहड़ी कुडियां ना अजकल तुस दिक्खदे ओ हत्थें कन्नै हत्थें कन्नै बनी दियां हत्थें कन्नै बनाई दियां कन्ने पाने लेई हत्थें कन्नै बनाई दियां गले च पाने लेई हत्थें कन्नै बनाई दियां मोती कन्नै बुनी दियां ओह् बी एह् बी चीजां साढ़ी आर्ट एंड कराफ्ट च आंदिया ना फिर मोबत्तियां होई गेइयां फिर के्ह बोलदे गुड्डियां बनादियां ते एह् चीजां अज्ज दियां नेई बड़ी परानी चीजां ना बाल् आर्ट होंदा ते पहले जंदू जेकर में अपनी गल्ल करां ते अस निक्के निक्के होंदे है ते अस स्कूले च पढदे होंदे है ते साढ़े स्कूल च कला केन्द्र दे लोक आंदे होंदे है ओह् स्हानू बड़ूी चीजां दसदे हे बड़ी चीजां सिखांदे हे पेजे कन्नै चीजां आर्ट एंड कराफ्ट करना सिखांदे है ते अस बड़ा खुश होंदे उस टाइम ते अज तुस दिक्खो ते अज्ज आर्ट एंड कराफ्ट दे सब्जैक्ट बनी गेदे ना बच्चे स्कूले काॅलजे च आर्ट एंड कराफट दे जेहडे़ सब्जेक्ट पढ़ा दे ना ते कुड़ियां कुड़ियां जियां हून तुस लाई लैओ साढ़ी साढ़ी जेहडी महिला ना जेहड़ी फीमेल न ओह् बड़ा आर्ट एंड कराफट् गी बडा पंसद करदियां ना अज्ज बी ते आर्ट एंड कराफट बडे़ तरिके दा होई गेदा ते इक किस्मा दा दिक्खेआ जाए ते एह् इक बुमेन इमपावरमेंट बी ऐ बुमेन इमपावरमेंट बी ऐ जेहदे च आपे ओह् हत्थें कन्नै चीजां बनादियां ना फिर उनेंगी बेचदियां ना बजारे बिच स्टाल लाई लैदियां ना बेचदियां ना बडी जगह उप्पर बडी जगह कम्म करदियां जुत्थे कढाइयां होदियां सूटे दियां कढाइयां बुनदिया ते कढाइयां बुनदियां बड़ी शैल शैल स्बेटरां बुनदियां सूटे उप्पर ते ताइयैं एह् साढ़ा सारा जेहड़ा आर्ट एंड कराफट च आंदा ते साढ़ी जेहड़ी साढ़ी जेहड़ी कुड़ियां ना साढ़ी फिमेल ना साढ़ी औरतां ना जेहड़िया ते एहदे च इस चीज कन्नै ओह् पैसे बी कमादियां ना सेल्फडिपेडैंट ना ते ताहियैं करियै एह् साढ़ी परंमपरा गी जेहड़ी आर्ट एंड कराफ्ट दे बडे़ चिरे दी परम्परां ऐ एह् पैहले पैहले जमाने च बी जेहड़ी साढ़ी दादियां परदादियां हियां बुनदियां होदी ही कढाइयां बुनदी होंदी ही जियां में तुसें गी पैहलें सानाया कढाइयां बुनदी हियां फिर स्बेटरा बुनदी ही ते इद्धर उद्धर म्हले दियां जेहड़ी जनानियां ना ओह् आंदियां ही फिर उनेंगी बुनाई दे बदले फिर पैसे लेदियां ही ओह् एहदे कन्नै बुमेन इमपावरमेंट ऐ अंदू दा होवा दा ऐ क्योंकि अदूं बी जनानियां जेहड़ी कढाई बुनदी ही स्बेटरा बुनदी ही न्हाड़े बदले पैसे लैंदी ही